असांजी जेकी एरिया आहे बाबा केशवदास मार्ग त हुतां जी असां वाइफाइ बि लॻाराई हुई त असांजी एरिया में हुनजो टेक सपोट सिस्टम आहे जॾहिं केॾी महिल असांजो ख़राबु थींदो आहे त उहे तकिड़ो ई अची करे असांजो ठीकु करे वेंदा आहिनि त हाणे बारिशुनि जो टाइम हुओ त हिकु ॾींहुं असांजी वाइफाइ सॼो ॾींहुं न पेई हले त उन्हनि खे असां जेॾी महिल फोन कई त हू तेॾी महिल ई हाज़िर थी पिया त इनकरे मां चवां थी की असांजो जेको एरिया जो टेक सपोट सिस्टम आहे उहो जाम ई सुठो आहे छाकाणि त मां उन्हनि खे जॾहिं बि फोन कंदी आहियां कुझु बि ख़राबी थींदी आहे त उहो तकिड़ो ई अची करे ठीकु करे रहंदा आहिनि